हैलो एह् अऊं बसंतगढ़ रौह्ने आह्ली ते मिगी जगह् निं पता लग्गा दियां कि तुस कुत्थै कुत्थै रेही सकने ते तुस प्लीज़ थोह्ड़ा हारा सनाई ओड़ेओ हां इत्थै अस चक्कर लानै गी आए दे बा उत्थै रुट्टी दा बी रुट्टी दा बी जित्थै असें ई थ्होऐ हां बाऽ इत्थै जेह्ड़े साढ़े कन्नै जागत आए दे एह् ढोड्डे निं खंदे ते भी कुत्थै ई जाह्ङन तां इक्क बार पुच्छना एह् कि असें गड्डी आह्न्नी दी ते गड्डी लानै गी जगह् थ्होऐ असें जां अच्छा अच्छा कन्नै साढ़े बच्चे ई बुखार होए दा ऐ ते कोई हस्पताल ऐ असें दस्सना ताके लाज कराना ई

खरी ठीक ऐ ठीक ऐ खरी एह् असेंगी पता निं लग्गा दी ते खरी ते ठीक ऐ थुआढ़ा बड़ा बड़ा धन्नवाद